मुझे खेती में बहुत से चीज़े हैं जो अलग अलग हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं जैसे जैसे खेती करना जैसे बीज डालना खेत को गोड़ना मशीनों द्वारा भी गोड़ते हैं और मतलब हाथ से भी गोड़ते हैं बैल से गोड़ते हैं जब वो बीज अच्छा उग जाता है उसकी कोई हानि नहीं होती है इसमें हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है बहुत फयदा होती है क्योंकि अच्छे से आनाज पैदा हो जाता है तो हम लोगों को उसकी खुशी होती है कि जो काम हमने किया है उसकी मेहनत सफल हो गई यही हम लोगों को ज़्यादा पसंद है और खेत में गेहूं है चावल है चना है जई तो सब अपन लोग का खाना है इसीलिए ये खेत में ज़्यादा बोया जाता है और ये अगर फसल अच्छी आ गई तो हम लोग की पैदावार अच्छी रहती है मतलब हम लोग को अच्छा लगता है कि चलो हम लोग जो मेहनत की वो सफल हुई है ना और उन उसको क्या है सबसे बढ़िया खाद होना चाहिए खाद अगर अच्छी है तो आनाज गोड़ाई करते हैं सिंचाई करते हैं उसकी मशीनों द्वारा सिंचाई होती है तो अगर अच्छी सिंचाई हो गई अगर वर्षा नहीं हुई उस समय जो समय नहीं चाहिए उस समय वर्षा हो जाती है तो हानि हो जाती है वो जो अगर समय से वर्षा होती है तो अनाज अच्छा उगता है अनाज उगने से फिर सभी को अच्छा मिलता है वर्ना महंगा हो जाता है और क्या है यही तो फसल है हम लोगों की